साढ़े रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच्च इक लेडी न जनानी ऐ मतलब उ'नें खोल्ले दा डोगरा हट खोल्ले दा उत्थै उ'नें बड़े जात्तरूं शात्तरू औंदे न रुट्टी शुट्टी खान जेल्लै बी कुतै उद्धर शिवखोड़ी आह्ली बक्खी जंदे न जां कुतै इद्धर पासेआ दा माता वैश्णो आह्ली बक्खी जंदे न ते डोगरा हट खोल्ले दा मतलब बड़ा शानदार ऐ ओह् उ'नें इन्नी शैल उत्थै मर्तियां बनाई दियां इन्ने शैल पूरे साढ़े डोगरा दे जिन्ने बी होंदे न ओह् बनाए दे उ'नें ते मतलब शैल उ'नें रुट्टी शुट्टी बनांदे उत्थै जि'यां साढ़े डोगरें च जैदा साग ते ढोडा शैल मश्हूर होंदा ते ओह् बनांदे न उ'नें बड़ी रुट्टी होंदी मतलब दाल चौल राजमां मटर पनीर ते साग ढोडा उत्थै लोग बड़ी दूरा दूरा जेह्के कुतै जंदे जात्तरू ते उत्थै खंदे रुट्टी ते बड़ा शैल उ'नें इ'यां रोडै कोल गै ऐ ओह् बनाए दा ते ओह् मतलब ओह् जनानी जेह्ड़ी इन्नी कल्ली ओह् जेह्की खलौती उत्थै मतलब ओह्दे नांऽ पर ऐ ओह् साढ़े रियासी डिस्ट्रिक्ट दे डी सी ने गै बोल्लेआ हा उ'नें गी करने बास्तै कम्म करने बास्तै जनानी बड़ी कामजाब होई ओह् बड़ा शैल बनाए दा उ'नें शैल इन्नी शैल उ'नें बिल्डिंग जेह्की उ'नें बनाई दी ऐ जेह्की उत्थै मिट्टी दी लपाई कराई दी ऐ उ'नें पूरी शैल इन्ने डोगरी जेह्के फुल्ल पैह्लें पैह्लें मकानै गी बनांदे हे लोग इन्ने शैल फुल्ल शुल्ल घड़ाए दे उत्थै ते पट्टे शट्टे घड़ाए दे बड़े शैल चुल्लियें उप्पर रुट्टी बनांदे उत्थै इन्ना शैल रोड जंदा थल्लै गड्डियां खलौती दियां होंदियां उत्थै रुट्टी बी बड़ी सोआद बनांदे आखदे बड़ी शैल सोआद रुट्टी बनांदे ओह् साग ढोडा उत्थूं बड़े बड़े दूरा दूरा लोक उत्थै आर्डर बी दिंदे भई कुतै रातीं रुट्टी खानी होऐ जां डरैबर डरूबर जेह्ड़े होंदे गड्डियें गुड्डियें दे ओह् दिंदे उत्थै आर्डर बड़ी बड़ी रुट्टी जंदी जेह्के कोई डरैबर कंडक्टर जेह्ड़े उत्थै होंदे ते उत्थूं दा लेइयै जंदे ओह् रुट्टी ते इ'यां पूरा घरा आह्ला सोआद रुट्टी इ'यां लगदा कोई इ'यां पूरा अपना डोगरा बिन्ने छाबड़ियां रक्खे दे उ'नें उत्थै ते पैह्लें उ'नें शुरूआत बिन्ने छाबड़ियें कोला कीती ही बिन्ने छाबड़ियां दिंदे रेह् बाह्र बड़ी दूर दूर तक्कर समान बाह्रै तक्कर समान जंदा रेहा साढ़ा बिन्ने छाबड़ियें दा रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच्चा ते उं'दा बी बड़ा नाम बनेआ भाई उ'नें चलाया अग्गें जनानियें गी लाया ते बड़ा शैल उ'नें जनानियें गी अग्गें लाई लूइयै उ'नें गी बी कम्म दित्ता उत्थै उ'नें जनानियां रक्खी दियां उ'नें गी बी ओह् तन्खाह् दिंदे ध्याड़ी दिंदे पूरी जेह्कियां कम्म कुम्म करदियां न ते रुट्टी बी इन्नी सोआद रुट्टी पूरी इ'यां घरै दा सोआद होंदा इ'यां कोई निं आक्खी सकदा भाई हून लोग खंदे होटलै दी रुट्टियां होटलै दी रुट्टियां केईं दिनें दियां पेदियां होंदियां ते ओह् उ'नें डोगरा हट जेह्ड़ा खोल्ले दा मतलब पूरी साढ़ी डोगरें दी जेह्की बनांदे हे लोग रुट्टी शुट्टी पराना जेह्का ओह् पूरी रीति रवाज चलाऽ दे